ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو میں پہلے نارملی کرتا تھا لیکن اب میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کو بہت ہی آسانی طریقے سے کر سکتا ہوں جیسے میں کلکولیشن کلکولیشن میں پہلے کتاب کاپی پہ کرتا تھا لیکن اب ٹیکنالوجی کی سہایتا سے میں کلکولیشن کو چٹکیوں میں کر سکتا ہوں اپنے فون کے دواا اور جیسے شاپنگ کرنا ہو تو پہلے میں بازار جاتا تھا چھوٹی سی چھوٹی چیز لینے کے لیے بازار جاتا تھا اور اب میں آن لائن شاپنگ کرتا ہوں آن لائن آن لائن شاپنگ نے اپنا قدم بہت ہی اچھے طریقے سے انڈیا میں میں پسارا ہے جیسے میں ٹین منٹ ڈلیوڑی آپ کی کسی بھی سامان کو آڈر کرتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ سے بلنکٹ زیپٹو یا فلپ کارٹ ٹین منٹس تو آپ کو ٹین منٹس کے اندر میں وہ سامان ڈلیور آپ کے گھر پہ کر دیا جاتا ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جیسے پڑھائی بھی پہلے آف لائن ہوتی تھی اب آن لائن ہو جاتی ہے شاپنگ او آف لائن ہوتی تھی آف آن لائن ہو جاتی ہے پہلے چٹھی کی سہایتا سے لوگ ایک دوسرے سے اپنا بات کر پاتے تھے لیکن اب ایک کالنگ پہ بات ہو جاتی ہے ویڈیو کالنگ پہ بات ہو جاتی ہے بہت سی کالنگ آ چکی ہے